तसो गोंयान धर्माचो असो भेद भाव असो ना पूण तरी पूण तूं खंयच्या धर्माचो आसा त्या प्रमाणे तूं तुजो जो कल्चर आसा तो भाव दाखयता म्हणल्यार जो कोण हिंदू आसा तो आपणाचे हिंदूत्व ज्या परयेन जसो शिगमो जाता वा चिखल कालो जाता हें वेगळें वेगळें अशें सण हें हिंदू मनयता वा तशें ख्रिस्तांव भाव आसा ते वेगळें अशें धर्म असो धर्माचे आपले कल्चर दाखयता म्हणल्यार मांडो आनी हेर हेर जशीं फेस्तां जाता तशीं आनी शिवोलेचो जागर म्हणल्यार ताजें खाशेलेंपण म्हणल्यार कितें हें हिंदू भाव आनी क्रिस्तांव भाव दोनी वांगडा येवन हो जागर मनयता तशें बाकीच्या जागरांचें खाशेंलेंपण म्हणल्यार बाकीचे जे जागर जाता तें जागराच्या माडांर जाता जागराच्या मांडार जे हिंदू भाव आसा ते आपल्याच्या देवाक होरायता आनी त्या प्रमाणे ते आप आपल्याचो दीस रातभर जागर करता तातूंत वेगवेगळीं पात्रां आसता म्हणल्यार जे जे आतां समाजाचें कितें घडटा वा कशे कशी मेसेज दिवपाक जाय समाजाक ते जागरांतल्यान दिवपाक शकता पयलींच्या काळार जसो टी वी नाशिल्या कारणान हे सण बरे उमेदीन मनयताले म्हणल्यार जे कसली गजाल आसा जे कोणा मेरेन पावोवपाक जायते जागरांतल्यन पावोवपाक शकताले पूण आतांच्या कार काळा काळान जे टी वी आयल्या कारणा खातीर तो प्रभाव मातसो कमी जाल्लो आसा आनी भुरगे जे आतांचे भुरगे जे वेस्टर्न कल्चरा कडेन वतात सो त्या खातीर मातसो खंय तरी खण पडटा असो दिसता गोंयचो कल्चर जसो आनी एक आसा जो मुसळ नाच जाता तो चांदरा गांवान जाता हो नाच क्रिस्तांव भाव हिंदू जशे हरीहर राजा आशिल्लो ते त्या हरीहर रा राजाचे वंशज कशें हें असो नाच खेळयता पूण हे हिंदूचे कपडे घालून जी म्हण आसा ती म्हणून पूण हे क्रिस्तांव भाव करता आनी ती ताचींच कम्युनिटी एक आसा त्याच कम्युनिटीचे हे करता